یہ حیض کا سوال بہت ہی اچھا سوال کیا ہے خواتین جیسے جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو حیض کی شروعات ہو جاتی ہے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کا علاج جیسے صحت کا دھیان رکھا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے حیض میں کچھ باتوں کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے جیسے صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے روزانہ نہانا اور پھر پیڈ وغیرہ ہوتا ہے اسے چار سے چھ گھنٹے میں بدل ہی لینا چاہیے بہت سے لوگ بہت لمبا رکھتے ہیں جس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور صاف صفائی کا دھیان رکھیں اور آرام اور نیند لینا تھکان ہو جاتی ہے بہت بی پی لو رہتا ہے تو نیند پوری کریں گے تو کافی آرام ملے گا پھر کچھ غذا ایسی لینی چاہئیے مطلب جس سے طاقت آئے اور پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے پانی زیادہ پیتے رہیں اور گرم پانی کا استعمال کریں اور پھر کچھ ایسی چیز فروٹس وغیرہ یا کچھ بھی جس میں خون کی کمی بھی نہ ہو ایسی چیز لینی چاہیے اور اس میں بہت سے خواتین میں جو حیض کے بارے میں ہے کافی آگاہ ہوتے ہیں جیسے دیہی علاقے ہوتے ہیں کچھ وہاں پر مطلب تعلیم کی بھی کمی ہوتی ہے اور اکثر علاقوں میں شدید تعلیم کی کمی رہتی ہے اسکولوں میں اکثر یہ جو ماہواری ہوتی ہے اس کو اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں کرتے اور انہیں کوئی تعلیم ہی نہیں دی جاتی پھر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ لاعلم رہتے ہیں ان سے جیسے کیا ہوتا ہے لڑکیوں کو بڑی شرم شرمندگی محسوس ہوتی ہے بتانے میں اور بہترین اقدامات تو یہی ہیں اس کے لیے بہتری کے لیے کہ کالج اسکول وغیرہ میں یہ تعلیم دی جائے جگہ جگہ پر کیمپ بھی لگائے جائیں بلکہ سب کو سمجھایا جائے بڑوں کو گھر کے بڑوں کو بھی اتنی تعلیم ہونی چاہیے جو اچھی طرح سے تعلیم دے دیں پھر اسلامی ثقافتی اصول بھی ہیں اس میں خواتین کو اس میں جب حیض ہوتی ہے تو عبادت نماز روزہ جو ہوتا ہے اس پہ معاف ہوتا ہے تو یہ مطلب شرمندگی کی بات تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قدرتی ہی ایک عمل ہے اور یہ حیض کے دوران صفائی کرنا اور ذہنی سکون جو ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں اگر صفائی نہ کی جائے بس یہ ہے کہ بہت کمزوری سی محسوس ہونے لگتی ہے بہت خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا اس سے کھانے پینے کا خاص خیال اور جس سے خون کی کمی نہ ہو کچھ ایسا کھانا جو آپ کو آرام دے سکون رکھنا چاہیے ذہنی سکون بھی نیند پوری کرتے رہنا چاہیے اور میں نے میں اپنے حساب سے بتاؤں میں نے بہت جگہ ایسا دیکھا ہے کہ ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ مسلموں میں بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے یہ ہے اور ناپاکی کی حالت میں کچن جانے سے پرہیز کرنا کچن نہیں بھیجا جائے گا کچھ کام نہیں کیا جائے گا حالانکہ میرے حساب سے تو یہ غلط ہے بس صاف صفائی کا دھیان رکھیں خاص اور یہ اسلامی معاملہ ہے جس پہ ہم بول نہیں سکتے یہ حکم ہے کہ بھئی نماز وغیرہ معاف ہے روزہ معاف اس میں ہم پڑھ نہیں سکتے باقی یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم کچن کا کام نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اور سب کے اپنے اپنے وہ ہوتی ہے مرضی